ابھی تک ہمیں دوسرے سیاروں پر زندگی كا كوئی ثبوت نہیں ملا ہے حالاں كہ كچھ سائنٹسٹ اس كے بارے میں پتہ لگا رہے ہیں كہ كیا وہاں بیرونی زندگی ممكن ہے یا نہیں یا اگر ممكن ہوسكتی ہے تو پھر كس طریقے سے ہم وہاں كس انداز میں زندگی گزار سكتے ہیں كیا ان سیّاروں پر ہمارے لیے زندگی ممكن ہے یا نہیں وہاں ہمیں آكسیزن كی فراہمی ہمارے لیے ہے كہ نہیں یا پھر آكسیجن كی فراہمی كے لیے ہمیں كیا كرنا ہوگا یا وہاں كی مٹّی ہمارے لیے جیسے زمین پر زرخیزی ہے وہاں پر بھی ہے یا نہیں اس طرح سے سائنٹسٹ اس كے بارے میں پتہ لگا رہے ہیں دوسرے سیّاروں پر بیرونی زندگی كے بارے میں كئی دلچسپ نظریات ہمیں ملتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے فرما ہوگئی زندگی جو كہ كہتا ہے كہ زندگی خود بخود بنتی ہے اور دینے والے سیّارے پر بھی ہوسكتی ہے دوسری یا دوسرا نظریہ پانس پرمیہ ہے جس كے مطابق زندگی كے جوانوں كی مخصوص جماعتیں فضا میں پھیل جاتی ہیں اور اگر یہ كسی دوسرے سیّارے تک پہنچ جائیں تو وہاں زندگی كی بنیاد ڈال سكتی ہے یہ تمام نظریات تصدیق نہیں ہوئی ہیں اور اس موضوع پر تبادلۂِ خیال جاری ہے